السلام علیکم ہم افسانہ بول رہے ہیں السلام علیکم ریڈمی موبائل آڈر کیے تھے ابھی تک آیا نہیں آج ایک ہفتہ زیادہ ہو گیا بتائیے ایک ہفتہ زیادہ ہو گیا اور دکھا بھی نہیں رہا ہے کہ کہاں تک پہنچا ہے کب تک آئے گا ہم کو دقت ہو رہی میرا موبائل خراب ہے اتنا ایک ہفتے سے آڈر کیے ہیں ابھی تک نہ پتہ بتا رہا ہے کہاں تک پہنچا ہے یا کب تک آئے گا بتائیے ہم کو دقت ہو رہی ہے موبائل بنا ہم کو ہم کو کہیں جانا ہے کب تک آیا کچھ بتائیں گے کہ ہم آڈر کیے ہیں تو انتظار کب تک انتظار کریں گے کتنا دن ہو گیا ہم کو کہ ابھی کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کب تک آئے گا ایک ہفتہ آڈر کیے ہو گیا روڈ ریڈمی نوٹ ایٹ کب تک بھائی انتظار کری موبائل میرا خراب ہو گیا بات نہیں ہو پا رہی ہے ہم کہیں جانا تھا سے آڈر کیے ہیں کب کب تک آئے گا کب نہیں آئے گا موبائل خراب ہو گیا ہے میرا ٹوٹ گیا ہے موبائل بہت دقت ہو رہی بات کرنے کے لیے ہم کو بنا موبائل کے کچھ بتائیے کب تک آئے گا موبائل کتنا دن لگے گا ابھی موبائل آنے میں فون کری کسٹمر کیئر جلدی پھون نہیں اٹھاتے ہیں یہ لوگ کہ بات ہو کہ کب تک پہنچے گا کب تک آئے گا بتائیں گے کب تک آئے گا موبائل آڈر کیے ہیں کیا اتنا دن لگائیں گے ایک ہفتہ ہو گیا کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے دقت ہو رہی ہے ہم کو بات کرنے کے لیے فون سے اتنا دن سے ہم آڈر کیے ہیں کچھ کیا کمپنی چلا رہے ہیں آپ لوگ پتا نہیں کیا چلا رہے ہیں بس کہیں گے بس بس بس پہنچ جائے گا ایک دن دو دن چار دن ایک کرتے کرتے ایک ہفتہ کر دیے پتا کب تک آئے گا موبائل میرا